हाँ नमस्ते मैम हाँ मैम बोलो हाँ मैम हमने रूम बुक करवाया था आपके यहाँ तो ये सही ढंग से व्यवस्थित नहीं है हाँ मैम यहाँ बेड जो रखा हुआ है बिलकुल गन्दा सा है जो वगैरह है सब मतलब बिखरा हुआ पड़ा हुआ है मतलब पिछला जो केंडिडेट आके रहा होगा यहाँ पे वो पूरा फैला के गया है हाँ जी मैम कितना टाइम लग जाएगा इसको सही करवाने में हाँ जी हाँ जी हाँ मैम ऐ सी तो ठीक चल रहा है टी वी अभी सही नहीं चल रहा है टी वी को आप बनवा दीजिए

और मैम खाने की भी सुविधा है यहाँ पे खाने की भी सुविधा नहीं है पानी वगैरह कुछ भी नहीं रखा हुआ है यहाँ पे अरे कोई व्यवस्था ही नहीं है यहाँ पे हाँ मैम सबसे पहले तो आप पानी के लिए लिख लीजिएगा पानी है खाना है और रूम व्यवस्थित नहीं ही इसको पूरा व्यवस्थित करवा दीजिए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करवा दीजिए क्योंकि हमने रूम के लिए पैसे दिए थे और आप पैसे लेके भी अच्छा काम नहीं कर रहे है यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है वो उसकी भी कंडीसन ज़्यादा ख़राब है आप उसको भी साफ़ करवा दीजिए मैंने बोला नहीं मैंने देखा नहीं था अभी तक बाथरूम आपने बोला तो मैंने देख लिया वो भी साफ सुथरा नहीं है आप उसको भी साफ़ सुथरा थोड़ा सा करवा दीजिए जल्दी से जल्दी अपने हाँ

हाँ पहले आप रूम को चेक करें सबसे पहले बहुत जरुरी है कि आप किसी भी व्यक्ति को अगर रूम दे रहे है तो चेक करें ठीक है मैडम धन्यवाद बाकि आप साफ़ करवा दीजिए